जीअं की अॼुकल्ह जो ज़मानो आहे इहो ॾाढो अॻिते वधी रहियो आहे त हुन अॻिते वधियल ज़माने सां असां सभु बि अॻिते वधूं था अॼुकल्ह जेकी ख़रीदारी आहे उहो ऑनलाइन थी रही आहे यानी की हुन खे चएबो आहे ऑनलाइन शॉपिंग त जेकी ख़रीदारी आहे उह ऑनलाइन थी रही आहे हुन ऑनलाइन ख़रीदारीअ जा ॿ पहलू आहिनि उन सां नुक़सान बि थींदो आहे त उन सां ई असां खे फ़ाइदो बि थींदो आहे त जीअं हाणे ऑनलाइन जा जेकी ख़रीदारी आहे उह उन्हनि जा ऐप्स आहिनि उहे थींदा अमेज़ॉन फिल्पकार्ट मिंत्रा मीशो मिसचिक इहे सभु ॾाढा एप्लीकेशनस जा नाला आहिनि इहे एप्स आहिनि जेके असां खे पंहिंजे फ़ोन में रखणा पवंदा आहिनि अगरि असां कुझु बि जेको आहे ऑनलाइन ख़रीदारी कहिड़ी बि कयूं था त उन्हनि मां फ़ाइदा बि थींदा आहिनि त नुक़सान बि थींदा आहिनि त हुननि में असां खे फ़ाइदा जेके थींदा आहिनि ॾिसो घरि वेई करे असां खे जेके जेकी बि शइ असां खे खपे उन मे ऑनलाइन जेके थींदा आहिनि उन में न ई सिर्फ़ कुर्तीयूं कपड़ा जुता बल्की असां खाइण जी शयूं बि असां घुराए था सघूं पिया घर वेठे वेठे ऑनलाइन त उहो जेको आहे इओ ॾाढो फ़ाइदो आहे हाणे असां खे कॾहिं बिमार आहियूं कॾहिं नथो ॿाहिरि वञण थे त असां उहे घर वेठे वेठे शयूं घुराए था सघूं पिया ऐं जेके शयूं आहिनि कहिड़ी बि शइ आहे जीअं की समझो असां ऑमेज़ान तां काई कुर्ती था घुरायूं पिया त हूअ हिक हफ़्ते जे अंदरि अंदरि अची ती वञे पई उन खे वधीक टाइम बि थो लॻी सघे पर उहे जेको टाइम ॾिंदनि उन टाइम ते असां खे मिली वेंदी आहे पल्स असां खे जेको हुन मां ॿी बि जाम सुठी शयूं आहिनि जीअं की घर वेठे वेठे मिले थी असां खे टाइम टू टाइम असां खे हूअ मिली थी वञे पई ऐं पैसा बि असां खां हू साम्हूं अची करे वठंदा आहिनि त इहे ॾाढी सुठी सुविधाऊं आहिनि असां अगरि असां उते ॾाढा एप्स ॿिया बि आहिनि जीअं मीशो मिंत्रा उन्हनि मां ॿिनीनि मां असां ॾिसी था सघूं ही किथे घटि अॻु थो मिले पोइ असां उतां था घुराए सघूं पिया त इहे हिननि जा फ़ाइदा आहिनि बाक़ी हुननि जां नुक़सान बि ॾाढा थींदा आहिनि जीअं की असां अगरि ऑनलाइन ख़रीदारी कहिड़ी बि कयूं था त ऑनलाइन ख़रीदारीअ सां छा थींदो